मां कपिड़ा सिबंदी आहियां पर मूंखे डिजाइन सिबण जो ॾाढो शौंकु आहे ऐं जेको कोई मूं खां सिहाराईंदो आहे ग्राहक मुंहिंजा ईंदा आहिनि त मां उन्हनि जे मन जो सिबण पस चाहिंदी आहियां की उन्हनि खे जीअं वणण खपे ईअं न त पंहिंजे मन जो सिबा ऐं कंहिंखे न वणे इन करे उहे मूंखे कड़ी डिजाइन ॿुधाईंदियूं आहिनि या मोबाइल में बि कढी करे ऐं मां उन्हनि खे ॾेखारींदी आहियां ऐं उहे बि मूंखे ॾेखारिंदियूं आहिनि या वरी पोइ ॿारनि खे बि चवंदी आहिनि त मूंखे थोरो मोबाइल में गढी ॾियो छो जे कर मूंखे कढण घटि ईंदो आहे इन करे पोइ मोबाइल में ॾिसी करे ऐं सुठियूं सुठियूं डिजाइनियूं सिबंदी आहियां ऐं सभिनि खे सिबी ॾींदी आहियां ॾाढा ग्राहक ईंदा आहिनि बाहुनि में डिजाइन विझाईंदा आहिनि गलन में डिजाइन विझाईंदा आहिनि ऐं अॼुकल्ह जेके प्रिंट निकिता आहिनि उन्हनि में बि डिजाइनियूं विझंदी आहियां ऐं शरारा ऐं कुर्ता बि सिबंदी आहियां उन्हनि में बि पेटर्न विझंदी आहियां सुठा सुठा ऐं ॿियो जेके शरारा कुर्ता सिबंदी आहियां ऐं प्लाजा बि सिबण ईंदा आहिनि मूंखे साड़ियूं बि ठहाराए मूंखां माण्हू वेंदा आहिनि ब्लाउज समेत गलन में डिजाइनियूं बाहुनि में डिजाइनियूं पुठिया डिजाइनियूं अॻियां बि जेके हूंदियूं आहिनि सब वो मूंखे सिबण ईंदा आहिनि ऐं मां ईअं चाहिंदी आहियां त मां सभु पंहिंजे मन सां कढण चाहिंदी आहियां की मां पंहिंजे मन जो सिबा ॿिए कंहिंजे मन जो मूंखे घटि वणंदो आहे पंहिंजो बि मूंखे ॾाढो ऐं मां पंहिंजा बि सुठा सुठा कपिड़ा सुभंदी आहियां ॿारनि खे बि सुठा सुठा कपिड़ा सिबी ॾींदी आहियां जीअं पसंदि जा अचनि ईअं कुझु कोन्हे त की भाई बाजारि में सुठा मिलंदा आहिनि घर में बि सुठा सिबजी सघजनि था ईअं लॻंदा आहिनि ॼण असां ॿाहिरा वरिता आहिनि एड़ा कपिड़ा असांखे सिबण अची वेंदा आहिनि जीअं ॿाहिरि हूंदियूं आहिनि कंपनियूं हूंदियूं आहिनि त ईअं कुझु कोन्हे सभु कुझु सुठो ई हूंदो आहे ॿियो सभु हा ऐं स्वेटर बि ठाइण मूंखे ईंदा आइन माखे उए बि ॾाढा वणंदा आइन ठाइण घर जो कम मुखे ॾाढो पसंद आ